हमारे गाँव में जो है शुरु जन्माष्टमी होता है और हम जो चाहें कि एक मूर्ति बनाते हैं भगवान का और भगवान का जो है मूर्ति बनाएं और बहुत ही अच्छा मतलब टाइम लगा लेकिन बहुत ही अच्छा बना बनाने के बाद हमको बहुत ही खुशी मिला कि नहीं ये मूर्ति जो है सो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम जो है हर साल के हर साल बनाएँगे ये मूर्ति और बहुत ही अच्छा मतलब लगने के बाद हम जो बनाएं और ये मूर्ति बहुत ही अच्छा लग रहा लग रहा था और लोग देखा कि मतलब ये अच्छा मूर्ति लगेगा तो हम जो हैं बहुत ही मेहनत करने के बाद जो ये भगवान कृष्ण का मूर्ति हम बनाए थे और मतलब एक बनाएं उसके बाद आदमी बोला कि नहीं नहीं हमारे लिए भी एक बनाना दो बना दो तो हम जो है सो दो तीन और मूर्ति बनाए और जो मूर्ति बनाए वो इतना अच्छा लग रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा था कि हम बनाए थे लेकिन वो बन गया फ़ाइनली बनने के बाद बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ होकर भगवान का विसर्जन हो गया हम चाहे की हर इस साल की तरह हर साल भी हम इसको मूर्ति को बनाएंगे